ہم نے نئے مقامات کا سفر اس لئے کیا ہے کہ وہاں کے آب و ہوا نیچر ایکٹویٹیز اور وہاں کے جو لینگویجیز وغیرہ سیکھنے آزمانے کے مقصد سے ہم نے سفر کیا ہے